اگر نل کا پانی صاف اور قابل استعمال ہو تو زندگی آسان ہو جاتی ہے کھانا پکانے نہانے کپڑے دھونے اور صفائی کے لیے یہی پانی استعمال ہوتا ہے اگر نل سے پانی نہ آئے تو ہمیں دور دراز سے پانی بھر کر لانا پڑتا ہے یہ وقت اور محنت دونوں کا ضائع ہوتا ہے خاص کر خواتین اور بچوں کے لیے پانی کی قلت سے حفضان صحت کی مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں گندے پانی سے بیماریاں پھیلتی ہیں جیسے ہیجا ٹائفائڈ اور ڈسٹ میرے علاقے میں نل کا پانی عام طور پر دستیاب ہوتا ہے البتہ کچھ کچھ وقتوں میں دباؤ کم ہو جاتا ہے یا سپلائی رک جاتی ہے پانی کا ذائقہ کبھی کبھار بدلا ہوا محسوس ہوتا ہے جو فکر کی بات ہم پانی کو استعمال سے پہلے ابال لیتے ہیں فلٹر کرتے ہیں اگر روزانہ صاف پانی بہ آسانی ملے تو صحت بہتر رہتی ہے اسکول اور دفاتر وقت پر جانے میں آسانی رہتی ہے پانی کی دستیابی ایک بنیادی انسانی حق ہے اور سب کو یکساں ملنا چاہیے حکومت کو چاہیے کہ ہر علاقے میں صاف پانی کا مسلسل فراہمی یقین بنائے